यदि आप खेती करने के लिए बहुत इक्षुक हैं तो आपको मैं यही सलाह दूँगा कि आपको सबसे पहले किसान बनना होगा और किसान बनने से पहले आपको जानना होगा कि गाँव में लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और उस जीवन को आपको एक बार जीना होगा तभी आप जान पाएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति किसान बनता है और किसान अपने खेतों के लिए कितनी प्राथमिकता और अपने जीवन को उसमें लगा देता है हम किसान के रूप में परिभाषित अगर मैं करूँ तो वो पौधे उगाने से लेकर जानवरों को पालने से लेकर ज़्यादातर समय वह इन्हीं में बीतता है किसान प्रकृति के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए होते हैं होते हैं इन सभी मामलों में किसानों के काम का कोई विशेष समय नहीं होता जब समय मिलता है तब वे काम करते हैं और मैं खेती करने की अगर बात करूँ तो आपको सबसे पहले यह डिसीजन लेना होगा कि आपको किस चीज की खेती करनी है और आपको किस चीज से मुनाफा हो सकता है यदि आप खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि कृषि क्या है कृषि में पशुपालन का क्या महत्व है पशुपालन के साथ साथ आप मधुमक्खी पालन घोंगा पालन कृमी पालन खाद को कैसे बनाया जाता है आप ये भी सीख सकते हैं और साथ ही में आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य भी यहाँ पे और गतिविधियाँ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे रोपण करने का भी नया तरीका आपको सिखाया जाएगा कटाई कैसे की जाती है और प्रौद्योगिकी के साथ यानि निम्न निम्न उपकरणों के साथ आप किस नए तरीकों से खेती कर सकते हैं आपको ये भी सीखना होगा